ہاں قریبی قصبوں یا شہروں کا سفر کرتے وقت بہت سی بنیادی ڈھانچے اور نقل اور حمل سے متعلق چیلنجز در پیش ہوتے ہیں کچھ عام مسائل یہ ہیں سڑکوں اور راستوں کی حالت کئی علاقوں میں سڑکوں کی حالت بہت خراب ہوتی ہے جو سفر کو مشکل اور وقت گیر بنا دیتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ نظام اکثر قصبوں میں کمزور ہوتا ہے بس یا ٹرین کا انتظار بہت لمبا ہو سکتا ہے اور سفر کی سہولت بھی زیادہ بہتر نہیں ہوتی ٹریفک شہروں میں ٹریفک کا مسئلہ عام ہے جو سفر کو دیر اور پریشانی سے بھر پور بنا دیتا ہے سیفٹی کچھ علاقوں میں روٹ سیفٹی کا بھی مسئلہ بنا ہوتا ہے جیسے کہ اسٹریٹ لائٹس کا نہ ہونا پیڈرشٹن کروسنگ کا نہ ہونا فیول اور مینٹینس اگر اپنا ذاتی سواری کا استعمال کر رہے ہیں تو فوئل کی کوسٹ اور مینٹینس بھی ایک بڑا مسئلہ ہو سکتی ہے ان چیلنجز کے باوجود لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے قصبوں اور شہروں کا سفر کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کا حل بھی نکالتے ہیں